पेंन्टिंग करपाक म्हजो फेव फेवरेट म्हजो फेवरेट विशय म्हणल्यार सिनरी सिनरी काडपाक म्हाका ल्हानपणा सावन आवडटा कारण तितून वेगवेगळे एलिमेन्टस आसता म्हणजे घर आसता झाडां आसता पेडां आसता दर्यो आसता नदी आसता जंगल आसता हे वेगवेगळे गजाली आमकां वेगवेगळे कलर घेवन दाखोवपाक मेळटा आनी लास्टाक सुंदर दिसता हें सगळें